सुबह सुबह उठना चाहिए वह आदमी को दौड़ना चाहिए और दौड़ने के साथ साथ पौष्टिक आहार लेना चाहिए जैसे चना भिगोकर लेना चाहिए सुबह में और दूध वगैरह लेना चाहिए तो दौड़ेंगे तो आपकी जो मांसपेसियाँ हैं वह थोड़ा खुलकर रहती हैं फ़ुर्ती रहती है और जो बॉडी का लचीलापन है वह बरकरार रहता है सुस्ती नहीं आती है थोड़ा फ़ुर्तीला बॉडी रहता है और फ़िर दौड़कर आकर नहाना चाहिए नहाने के बाद में खाना ओना खाना चाहिए जिससे जो लोग हैं उठते हैं सुबह दौड़ लेने जाते हैं तो कभी घुटने में दर्द तो कभी कहीं दर्द कभी सर दर्द कभी हेडेक वह सबसे आदमी सुखी रहता है और सुखी रहेगा तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है स्वस्थ रहेगा आदमी जब दौड़ेगा तो दौड़ना चाहिए आदमी को और मैं उठकर दौड़ता हूँ कम से कम रोज़ दो किलोमीटर वॉकिंग है अपनी और वॉकिंग करना चाहिए तो उससे क्या है हेल्थ जो है फ़िटनेस वह ज़्यादा वेस्ट रहती हैं पेट नहीं निकलता है आदमी का बॉडी में पेन नहीं रहता है दर्द नहीं होता है बॉडी में और घुटने वगैरह में जो मांसपेसियों में दर्द होता है वह सब नहीं रहता है और रहा दूसरी बात यह कि आदमी का हाजमा सही रहता है सुबह उठने से और दर्द नहीं होता है दर्द होगा तो दौड़ना चाहिए और दौड़ने से पहले तो यह सुबह सुबह उठकर एक गिलास पानी पीना चाहिए सुबह उठकर जाना चाहिए दौड़ने से स्वास्थ्य सही रहता है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वह अच्छा रहता है आदमी काे तो बीमारियाँ नहीं आती बस औ दौड़ेंगे नहीं तो बीमार रहेंगे दुखी रहेंगे और हाजमा नहीं सही रहेगा फ़िर ऐसा रहता है पूरा ट्रश्ट ट्रश्ट पूरा ऐसा बॉडी में पेन रहता है पूरा ट्रश्ट रहता है माइन्ड डिस्टर्ब होता है देर में उठना सेहत के लिए नुकसान है सुबह उठकर ज़रूर दौड़ना चाहिए इंसान को इंसान दौड़ेगा तो फ़ुर्ती रहेगी अच्छा भी रहेगा बहुत बहुत लोग दौड़ते हैं औ बहुत लोग पाँच पाँच किलोमीटर दौड़ते हैं पर हमें रेस नहीं लेनी है हमें दौड़ना है एक इस्पीड में एक वॉक के हिसाब से तो हमारी हेल्थ जो है वह सही रहती है और सही रहने के मतलब यह है कि खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए